ओइ फंबाय आं मैया टाइम होनाय बायदियावनो फैबानो जाबाय नोंनि खारजोंनो थांनोसै खारफोरखौ थिक खालामना लाखादो लामा गोजाननि बाथ्रा नालाय थाम बाजियावनो फैबानो जाबाय आं मैया जि टाइमखौ होदों बेयावनो सफैनांगोन लोखिबाजार एनजिअ अफिसनिफ्राय गाखोनाय जागोन आरो थाब थाङाब्ला माने फ्लाइट हमहैनायावबो एसे गो बोरैबा जागोन नालाय बेनि थाखायनो थाब फैबानो जाबाय थाबैनो फैनो नाजा आं मानि थाब थांनानै गासिबो थाक थियारि जाहैखानांगोन नालाय लामायाबो गोजान बेनि थाखायनो दे होनबा थाब फैबानो जाबाय गाबोन थि टाइमावनो